असां मूं त कॾहिं आइडल ठाहियो कोन्हे पर अॻे सालु मुंहिंजे बेबीअ जॾहिं गनपति आहियो हुओ त उन मिट्टीअ मां इको फ्रेंडली गनपति ठाही त ऐं उहा उन चङी महिनतु कई हुन कोशिशि में असां बि उन खे हेल्प कई त उन पोइ उहा भॻवान जी मूर्ती ठही वई